स्मार्ट फोन हमरा सभक जीवनके बहुत तरहऽसँ नीक बनेलक अछि जेनाकि पहिलेक जमानामे हमरा सभक किछो कोनो कनिकोटाक काज लए बैंक जाइ पड़ै छलै बैंकसँ लेनदेन करऽ पड़ै छलै आइ काल्हिके जमानामे ई से नहि अछि आइ काल्हि अहाँ जे छै से घर बैसल अपना फोनमे एप इन्स्टाल कऽ लिऽ जेनाकि बहुत सारा एप आयल अछि फोन पे गूगल पे बहुत तरहके एप अछि ओतबो नहि आइ कल्हि तऽ व्हाट्सअपपर सेहो जे व्हाट्सअप आम लोक यूज करै छथिन ओहूपर आइ काल्हि मनी ट्रान्सफरके जे छै सेवा उपलब्ध कयल गेल छै ओहि ओहि सभ कारण स्मार्ट फोन जे छै आम आदमीके जीवनके बहुत तरहसँ नीक बनेलक अछि आओर बहुत सारा एहन सुविधा अछि जे हमसभ घर बैसल जेनाकि बहुत सारा लोग अपना अपना गामसँ रोजी रोटीके कारण बाहर विदेश गेल छथिन कमाइ खटाइके कारण तऽ ओ गाँव घरके जे समाचार गाँव घरमे की भऽ रहल अछि ओ नहि देखि पाबै छथिन तऽ आइ काल्हि एहन एहन सुविधा आयल छै जे अहाँ कतौ बैसल रही अहाँ कतौके खबरि समाचार देखि सकी अथवा जे अहाँके गाँव घरमे या कतौ देश विदेश दुनिआमे भऽ रहल अछिसे अहाँ देखि सकी आब जेनाकि गाँवमे केओ कोनो न्यूज बनबै छथिन केओ पत्रकार छथिन गाँव घरके ओ सभटा न्यूज कभर करै छथिन जे गाँवमे आइ फल्लाँ जगह चोरी ई भेल चिल्लाँ जगह ई भेल फल्लाँ जगह ई काज भेल अछि मुखिया जी ई काज करबै छथिन मुखिया जी ई काज नहि करबै छथिन तऽ ओ सभ अहाँ अगर गाँवके छी आओर बाहर छी कमाइ खटाइके कारण बाहर गेल छी तऽ ओ अहाँ गाँवपर बऽ बाहरेसँ गाँव घरके सभटा खबरि न्यूज सभ देखि सकै छी जेनाकि आब एखने हमरा सभक गाँवमे काली पूजा भेल छलै छठि परमेश्वरीके छठि पूजा भेल छलै तऽ बहुत सारा एहन लोक एनाकि एना तऽ कहल जाइ छै जे छठिमे काली पूजामे गाँवमे बाहर जतेक लोक गेल छथिन गाँवसँ से अबै छथिन पूजाके लेल कऽ लेकिन बहुत सारा लोक एहन छथिन जिनका छुट्टी नहि भेट पाबै छनि जाहिके वजहसँ ओ गाँव नहि आबि सकै छथिन तऽ जे बाहर रहलनि तऽ आइ काल्हि लाइवके एगो सेहो सुविधा उपलब्ध कयल गेल छै इन्स्टाग्राम फेसबुकपर ओतऽसँ लोक कोनो कालिये पूजा भेल दुर्गापूजा भेल छठि भेल किछु भेल लाइव कऽ दै छथिन आओर बाहर लोक बैसल बैसल छठि परमेश्वरीके माँ जनक नन्दनीके काली जीके सभके बाहर बैसल बैसल अतऽसँ लाइव देख सकै छथिन सेहोके सुविधा उपलब्ध कयल गेल छै आइ काल्हि स्मार्ट फोनपर आओर तरह तरहके जेनाकि यू ट्यूब फेसबुक इन्स्टाग्राम बहुत सारा एहन सुविधा छै जइ जे हमर सभके जीवनके बहुत तरहसँ बहुत तरहसँ साधारण बना देलकैए असाधारण चीजके साधारण बना देलकैए जेनाकि किछो अहाँके मोनमे अइ कोनो प्रश्न अइ जाहिके उत्तर अहाँ नहि जनै छी ओ अहाँ तुरन्त गूगलसँ पुछि लियौ यू ट्यूबसँ पुछि लियौ ओइके अहाँके उत्तर भेट जायत अहाँ कोनो भी चीजमे अपन जीवनके सरल बना सकै छी जेना पहिले लोक घबराइ छलखिन जे अइके तऽ हमरा उत्तरे नहि मालूम अइ की जवाब दियै की कहुँ लोक सभके तऽ आब आइ काल्हि घबरायवला कोनो बात नहि अइ चाहे बुजुर्ग रहै चाहे केओ रहै जेना बुजुर्ग सभके हाथमे स्मार्ट फोन अछि आओर हुनका सभके लिखऽ पढ़ऽ नहि अबै छनि तऽ ओ डाइरेक्ट माइकवला बटनपर दबेथिन माइकवला बटनके आ ओतऽ कऽ सँ मुँहसँ बजथिन जे हमरा महाभारत देखऽके अइ हमरा रामायण देखऽके अइ हमरा कृष्ण लीला देखऽके अइ आओर ओ अपने आप ओतऽ प्रकट भऽ जाइ छै आओर बुजुर्ग सभ अपन दिनचर्यामे ओहोके लेलनि हँ ओहो देखै छथिन समय बितबै छथिन आओर बहुत तरहसँ स्मार्ट फोन जे अइ से हमरा सभके जीवन के बहुत सरल बना देने अछि इएहे सभ बात अइ जे स्मार्ट फोनके आइ काल्हि एतेक महत्वपूर्ण महत्व देल गेल छै स्मार्ट फोनके बच्चासँ लऽ कऽ आइ काल्हि कोरोना अयलाके बादमे जे छै ऑनलाइन पढ़ाइके व्यवस्था चालू भऽ गेल छै घर घरमे बच्चा घरसँ बैसल ऑनलाइन ट्यूशन क्लास लइए ऑनलाइन इसकूलसँ पढ़ाइ करैये ओहोके लेल हमर सभके स्मार्ट फोन जे अइ बहुत हमरा सभके सराहनीय अइ हमरा सभके बहुत मदद करैये हमसभ घर बैसिकऽ अपन धियापुता सभके मोबाइल दऽ देने छियै आओर ओ सभ मोबाइलसँ जे अछि ऑनलाइन पढ़ाइ करैये आओर बहुत बढ़िआँ तरीकासँ पढ़ाइ कयल जाइ छै ऑनलाइनमे